ہیلو جی السّلام علیکم جی وعلیکم السّلام آپ کون جی جی بتائیے جی بتائیے جی جی اچھا جی

اچھا آپ کے بیٹا کون سی کلاس میں اچھا کیا نام ہے اچھا جی جی جی ویسے تو آپ کے بیٹے کی اٹنڈنس کافی شاٹ ہے اور آپ ہو سکے تو چُھٹی نا لیے اور وہ مڈ ٹرمس بھی آنے والے ہیں تو پھر دقت بھی ہوگی اچھا پھر چلیے ٹھیک ہے لیکن اگلی جب آجائیں تو بالکل لیجیے گا اور ایک اپلکیشن بھی آپ اپنی بھجوا دیجیے گا جس میں آپ لیو کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تاکہ پھر وہ ہوجائے اور وہ آپ کے اٹنڈنس بھی ذرا مینیج ہو جائے کیوں کہ پھر دقت ہوجائے گی مڈ ٹرم میں اٹنڈنس بہت کام کرتا ہے جی جی آ ایک ہفتے کے لیے آپ جا رہی ہیں فور ڈیز اوکے پھر ٹھیک ہے اور آپ کے بیٹے کا نام پھر سے ذرا بتائیے گا اوکے کلاس فور سکشن کیا ہے اُن کا اوکے چلیے ٹھیک ہے پھر بھجوا دیجیے گا آپ ٹھیک ہے اوکے تھینک یو اللہ حافظ